मेरे पड़ोस में बहुत ऐसा भी घर है जहाँ मेहमानों को रखने का व्यवस्था है सुविधा उपलब्ध है मेरे यहाँ इस्कूल है घर में भी शौचालय है हर चीज़ का व्यवस्था है पानी का नल का क्या व्यवस्था है पानी या हर चीज़ की रहने की घर हर चीज़ का व्यवस्था किया गया है इसीलिए चुनौतियों का क्या क्यों सामना करना पड़ेगा क्योंकि चुनौतियों तो एक भावना से व्यक्ति है अगर सब मिल कर यह चुनौतियाँ स्वीकार करेंगे तो क्या दिक्कत होगा कोई दिक्कत नहीं होगा इसीलिए हम चाहते हैं मेरे अगर बाहर से आएँ तो हम लोक को खुशी मिलता है जो हमारे यहाँ मेहमान के रूप में आए हैं तो आज आएँ हैं फिर यह है यही सब हमारे पड़ोस में है क्यों नहीं मेरे पड़ोस में बहुत व्यवस्था किया गया है हर चीज़ का व्यवस्था है जैसे नहा शौचालय का व्यवस्था हो गया नल का का व्यवस्था हो गया घर घर पक्का का घर बन गया है अब अब क्या चाहिए इसीलिए ठहराने में कोई प्रॉब्लोम नहीं होगी हर चीज़ का मेरे यहाँ व्यवस्था है यही सब किया इसलिए चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा आज आज तो क्या पहले से भी व्यवस्था किया गया है इसीलिए यह सब मन की भावना हटा देना चाहिए और मेरे बाहर से लोग आए और हमारे समाज में या आस पड़ोस में आ कर देखे जो कितना आगे चल रहा है हमारा समाज भी इसीलिए चुनौतियों का सामना नय करना पड़ेगा मेरे यहाँ शिक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है अगल बगल में आस पड़ोसी में इस्कूल भी सब खोले जा रहें हैं जिसमें टीचर सब भी बहाली किया जा रहा है इसीलिए चुनौतियों का बात नहीं है इसलिए हर ची सुविधा उपलब्ध है मेरे यहाँ अगर हमारे यहाँ उपलब्ध रहेगा तब न जाकर सामाज और बिका हर गाँव का विकास होगा हर समाज का विकास होगा इसीलिए यह सब मन की भावना हटा दे और मेरे यहाँ आने का कृपा करे इसीलिए कोई चुनौतियों का सामना नहींकरना पड़ेगा क्योंकि पहले की अपेक्षा अब शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है हाई इस्कूल से ले कर प्राथमिक इस्तकूल से लेकर हाई इस्कूल तक और माध्यमिक विद्यालय सब नजदीक नज़दीक में खुले जा रहे हैं और टीचर सब का भी हर क्लास में एक एक टीचर का बहाली किया जा रहा है इसीलिए यह सब चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा